कृषि के बारे में भावी पीढ़ियों के लिए हमारे बहुत से सुझाव हैं हम भावी पीढ़ी से कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे पूर्वज कृषि करते आए हैं हमे ऐसे ही कृषि करनी हैं किस टाइम हमें कौन सी कृषि करनी हैं किस समय क्या करना हैं वो सभी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और कृषि करते समय हमे कौन कौन से नुक्से अपनाने हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए और उनका अमल करना चाहिए ऐसे बहुत से सूचना हैं सुझाव हैं जो हमारे भावी पीढ़ी को देनी चाहिए जिनसे वह कृषि कर पाएँ और वह समय के हिसाब से कृषि कर पाएँ कि कौन सी और कृषि कब करनी हैं और वह देख पाए कि कृषि सही हैं या नहीं कृषि में कोई बीमारी हो तो उसका इलाज कर पाएँ कृषि में जैविक खाद का भी अधिक से अधिक प्रयोग करें